मेरे विचार से तो समाज में गाँव के लोगों के लिए परिवहन और यात्रा के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं आज समाज के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए काफ़ी संसाधन उपलब्ध हो गए हैं आज हर गाँव अपने आप में बोला जाए तो शहरों से जुड़ गए हैं आज गाँव के व्यक्ति शहर में आधी रात को भी अपने वाहन के जरिए या किसी दूसरे के वाहन के जरिए आने जाने में कोई परेशानियाँ उत्पन्न नहीं होती आज हमारी सरकार ने प्रत्येक गाँव में अच्छी रोडों की व्यवस्था कर दी हैं आज छोटे से छोटा गाँव हों या बड़े से बड़ा शहर हर व्यक्ति सभी शहरों से सभी गाँव से रोडें जुड़ चुकी हैं और प्रत्येक व्यक्ति गाँव का व्यक्ति भी आज रोडों के जुड़ने से गाँव में भी व्यापार बढ़ गया है बेरोजगारी भी काफ़ी हटी है तो कहने का मतलब ये है के परिवहन के साधन आज आपको हर गाँव में मिल ही जाते हैं